जी मैम मुझे कुछ लेना है मुझे कुछ ज ज़ेवर लेना है जैसे अंगूठी अंगूठी का क्या प्राइस पड़ेगा सोने की नहीं मुझे चार आना चाहिए उस उसका मतलब कितना प्राइस पड़ेगा टोटल हाँ और मुझे एक चैन बनवाना है

आठ आठ ग्राम का कितना पड़ जाएगा कितना एक बार कर लीजिए देख लीजिए चार लाख अस्सी हज़ार और और एक ब्रासलेट बनवाना है मुझे चांदी का ब्रासलेट का अभी कितना भारी कैसे चलता है ब्रासलेट का साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ हाँ तो मुझे छः भर कर एक ब्रासलेट भी बनवाना है एक इसका पाँच हज़ार के आस पास तक का आ जाएगा तो ठीक है तो मुझे वह सब कर दीजिए और चाँदी की पायल पायल लेना है मुझे दस भरी की लगभग उसका कितना हो जाएगा हाँ हाँ दस दस भर का दस दस भर का बनवाना है मुझे मेंकिंग चार्ज कितना पड़ेगा

और वह हाथ का जो आता है क्या बोलते हैं उसको हाँ हाथ संकर बोलते हैं हाँ वही हाँ वही वही हाँ वही मुझे चाहिए वह लगभग कितना का हो जाएगा पाँच भर तक का चाहिए पाँच भर तक का कितना हो जाएगा हाँ तो वह भी लेना है मुझे हाँ आं और एक चाहिए और मुझे वह क्या प क्या बोलते हैं उसको माँग टीका बोलते हैं या वह वह चाहिए हाँ

सोने के सोने का मैकिंग चार्ज

हाँ तो ठीक है मैम वह सारा करके मुझे आप टोटल करके बताओ कितना पड़ जाएगा टोटल और अंगूठी अंगूठी भी तो

टोटल कर दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है कर दो मैम थैंक यू